जय झूलेलाल हा इन्हनि इलाइकनि में स्कूलन में ॿारनि जेके छात्र आहिनि उन्हनि जी दौड़ बि इलाही सुठी व्यवस्था हूंदी आहे ते ॿार इलाही दौड़ बि सुठी तरह लॻाईंदा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि दौड़नि में सूचि बि हूंदी आहे ऐं स्कूलन में ॿारनि लाइ प्लेग्राउंड बि हूंदा आहिनि ते म्यूज़िक इलाही कुझु शयूं ॿारनि जे स्कूल में कई आहिनि ते ॿारनि जी इलाही रुचि बि हूंदी आहिनि ऐं डुकंदा बि आहिनि इलाही की मां जीती हुअमि मम्मी हीअं पोइ ॿुधाईंदा बि आहिनि असांखे घर में अची करे कि मम्मी अॼु असांजी प्लेग्राउंड में इहो थियो इहो थियो त इन करे स्कूलन में इलाही प्लेग्राउंड ठहियलु आहिनि त इन करे ॿारन जो स्वास्थ्य बि सही रहे थो छोजी हो डूकनि था वञनि था भॼनि था त हिननि जो उन्हनि जो स्वास्थ्य बि सही रहींदो आहे त हुनिन खे बुख बि लॻंदी आहे थकी पैंदा इम त सुम्ही बि जल्दी पवंदा आहिनि त इन्हनि खे इलाही वणंदो आहे त कई ॿारनि खे न बि वणंदो आहे खेल में रुचि न बि हूंदी आहे पर कुझु न कुछ त खेॾंदा ई आहिनि ॿारन जी हमेशह खेॾण में डांस में प्लेग्राउंड में गेम में इलाई शयुनि में रुचि हूंदी आहे ऐं ॿार पढ़ाई बि सुठी तरह दिमाग़ु हलंदो आहे अगरि उहे खेॾंदा आहिनि त त उन्हनि जो टाईम बि त थोरो ॾियणु खपे ॿारनि खे खेॾण लाए कि हलो मुनो कलाकु ॿ कलाक खेॾीआचो त स्कूल में बि प्लेग्राउंड ठहियलु आहिनि इन करे असां चवंदा आहियूं की ॿारनि खे कॾहिं खेडणु लाइ न रोकणु खपे त हुननि जो स्वास्थ्य बि सही रहंदो आहे ऐं भुख बि लॻंदी आहे इन करे हमेशह दौड़णु खपे ॿारनि त उन्हनि जी हाईट बि वधंदी आहे ऐं हुननि जो जेको मोटापो अॼुकल्ह इलाही चवनि था कि भई न थियणु खपे हुन हिसाब सां ॿारनि जो डाइजेस्ट थिए थो त हिन करे मुंहिंजे हिसाब सां ॿारनि खे इलही दौड़ खपे असां चवंदा आहियूं ॿार खे हर शइ टाईम सां खेॾण लाइ बि ॾियो पढ़ण लाइ बि ॾियो त चङी तरह शाम जो ॿार खेॾंदा आहिनि पढ़ंदा आहिनि त पोइ थकी पवंदा आहिनि इन करे उन्हनि खे निंड बि सुठी हूंदी आहे इन करे असां चवंदा आहियूं की ॿारनि खे दौड़ाइणु खपे तॾहिं असांजा ॿार फिट रहंदा स्वस्थ रहंदा जय झूलेलाल